मुझे बहुत बड़ा निर्णय कब लेना पड़ा था जब मुझे नर्सिंग का कोर्स करना था तो मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा फोर्स करना था कि मम्मी पापा मेरा नर्सिंग में एडमिसन कर दीजिए मुझे नर्सिंग करना बहुत अच्छा मैं आगे करना चाहती हूँ नर्सिंग का तो मेरे पापा बोले कि नहीं उसे करने से कोई कुछ नहीं होगा उस इसमें मुझे प्राइवेट नर्सिंग करना था उसमें पापा बोले थे कि कमिंग उसको करने से कुछ नहीं होगा आपको मतलब उतना पता नहीं आगे चल कर के वो आपका नर्सिंग की कुछ सफलता हो या ना हो इसके कारण से हमारी नर्सिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और मैंने मा पापा को मम्मी को उसको उस निर्णय को हाँ करने के लिए मैं उनको बहुत ज़्यादा मनाई जो कि लाश्ट में बहुत ज़्यादा शुरू में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि ये बताना उनको सारी में उसमें सुविधाएं बताइ कि ये होगा मान लीजिए मैं कुछ जॉब नहीं पा रही हूँ तो कल के डेट में मुझे उन चीज़ों के ले कर के नॉलेज तो हो जाएगी कि जो कि मैं कहीं कुछ भी कोई भी कुछ भी क़दम उठाने से मुझे अगर हर एक अब आज कल की डेट में मेडिकल से ले कर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे आइ मीन अगर हमें मेडकल से कुछ भी अगर उस वहाँ पर जानकारी रहेगी तो मैं अपने के लिए कुछ तो कर स नहीं दूसरे के लिए तो कर सकती हूँ बट अपने लिए तो कर सकती हूँ तो पापा आपके पैसे अदरवाइज़ ख़र्च उतना उतने आपको भी फ़ायदा फ़ायदा नहीं होगा तो नुक़सान भी नहीं होगा कि पापा क्योंकि मुझे तो नॉलेज मिल जाएगी वो भी बेसिक नॉलेज मिल जाएगी नहीं दूसरे की तो अपनी फैमिली का ही हेल्प कर सकूँगी उस नर्सिंग को आई मीन मेडकल जो भी मुझे वहाँ से जानकारी मिली रहेगी तो आपको पैसे से ले कर के नहीं आप वो मेरे इस इस निर्णय पर आप वो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया बहुत ज़्यादा पापा मम्मी से बहुत बहुत समझाया तब जा कर के मेरे मम्मी पापा को बहुत अच्छी अच्छी मैंने उनको बताई तब जा कर इस बात पर वो निर्णय लिए तब हाँ किए तो मेरी नर्सिंग में एडमिशन हुई जो कि मैं आज कर चुकि हूँ